जों बे दै सानस्रिबाय थानायाव जों सानस्रिब्ला जेसेबांनो हागौ जों सानस्रिबाय थायो जों आरो बेयाव दै दाहारजों सानस्रिलांब्ला जों दै गोजौ गाहाय मोनो बिदि सानस्रिलाङो आरो आरो जेराव गुवार जायो बेयाव गोबाव सम नाङो सानस्रिनायाव बेबायदि जेसेबां सानस्रिलांगोन जेसेबांनो बारग'हैनो हायो बिदि सानस्रिनानै दै सानस्रिनायनि सानस्रिबाय थाबानो जों बे दैनिफ्राय बै दैसिम सानस्रिनानै बारहैलांनो हायो बारग'नो हायो बेनो सानस्रिनायखौ बन्द' खालामोब्ला जों हाया जों बेनिखायनो सानस्रिबाय थानांगोन जों सानस्रिनानै बहाबा गोजौ थागोन बहाबा गाहाय थागोन बहाबा गुवार नुहैगोन बेबायदि जायगा होनबाबो बै सानस्रिनानै सानस्रिनानै जों जेसाेबांनो सानस्रिबाय थागोन जेसेबांनो जों बैहालागि गोजौ गाहाय सानस्रिनानै जों सानस्रिलांनो हायो सानस्रिबाय थाबानो आइथिंजों आखाइजों सानस्रिलांबाय थानांसिगोन अब्ला जों सानस्रिलांनो हाब्लानो जों सानस्रिनो हायो जों अब्लानो जों मोनहैगोन सहैगोन जि जागायाव थांगोन बे जागायावहाय सहैगोन सानस्रिनानै जों आरो बिदि सानस्रिनायखौ जुदि बन्द' खालामोब्ला जों आरो सहैनाय नङा बिदिनो जों बारग'नोब्ला जों सानस्रिबाय थानो नांगोन सानस्रिनानैसो जों बारग'हैनो हागोन जों जेराव थांगोन सानस्रिलांगोन बेयावसो जों मोनहैगोन सहैगोन थांनाय जायगायाव थांगोन जायगायाव जों सहैगोन हाबसोनानै जों खुगा मुथेनानै जों सानस्रिलांनो हाबसु हाबसु दै सानस्रिलाङो जाय बिदिनो जेब्लायबो जों सानस्रिबाय थाब्ला दुगैनायाव जों गेलेनानै गेले गेले बिदिनो लोगोफोरजों सानस्रिलांनो जों बादायलायो जों सानस्रिनानै सोर सिगां सहैगोन सोर उन सहैगोन जों बादायलायो बेयाव बादायलायनानै आं सिगां सहैबाय नों उन जाबाय होननानै जों बुङो बिदिनो जोंनि गेलेनाय सानस्रिनायजोंनो जों गेलबाय थायोमोन जों दैयावहाय हाबसो हाबसोहै गेलेयो बेबायदि माब्लाबा हाबसुनानै एग्दम थाङो जों ना थांनायबादि बिरदावनायबादि जों सिवहै थाङो जों हाबसुनानै जाव आइथिं सानस्रिनानै सेव थाङो बेबायदि थाङो जों बिदि खोब सानस्रिनाय हुदायाव जों मोजां मोनोमोन गथ'फ्रा आरो खोब मोजां मोनोमोन ज' ज' जों सानस्रिलायबाय थायो बे दुगैनायफोराव जों बिदिनो साब दुगैनानै जों जेथिया दुगैखांबाय सानस्रिखांबाय गेलेखांबाय अब्ला जों जों दुगैनायखौ बन्द' खालामनानै जों फैयो आरो